जों जुनादफोरखौ माखासे जोलै मोजां होननानै बिमाफोरनिफ्राय सिनायनो हायो मोजां बिमानि फिसाया मोजां जायो माखासे जुनादफोरा बिमाफ्रानो दुरबल माबा बेमार गोनांबायदि जायो मोजां जोलै मोजांनि फिसाया मोजां जों मोसौ दा जोङो मोसौ गायफोरखौबो सिनायनो हायो माखासे मोसै गाया गायखेर बुरजा होयो आरो फिसाया मोजां जायो आरो माखासेया गायखेर खम होयो अब्लाबो फिसाफ्रा मोजां जायो जोङो माखासे गायखेर ओंखारनायखौ लायोब्ला आहार बासाया गिदिर जायो आरो बेबायदि मोसौ बिमाया गायखेर मोजां होयो आरो माखासे गायखेर खम होग्राबो थायो आरो अमाफोराबो बेबायदिनो बिमाया मोजां जायोब्लानो फिसाफ्राबो मोजां जायो आरो जोङो बेमारफोरखौ सिनायनो हायो आदार जाया लासिनो थानायाव अमानियाव गोबां रोखोमनि बेमार जायो माखासे बेमारा हथाथ लोमजाब्रबनानै थैनाय आरो माखासे बिदिनो गोबाव समनिफ्रायनो आदार जाया लासिनो बेमार जानाय आरो जोङो बाजारफोराव फानोब्ला सिनायनो गोब्राब जायो बायनो थाङोब्ला जोङो बायनानै लाबोनो लाबोनानै न'आवसो सिनायनो हायो बेमार दंना गैया माखासे बेबायदिनो गोबां दाउफोरनि गेजेरावबो जायो दाउ हांसो दाउआ दाउआ बिदिनो बेमार गोबां जायो माखासे हथाथ दसेनि समावनो थैलाबायनाय आरो माखासे दै लोङै लोङै थैनाय आरो हांसोआबो बेबायदिनो हांसोआ आथिं लेंग्रा जानानै गोबां थैयो आथिं लेंग्रा जायो थाबायनो हायै जायो बेबायदि गोबां जायो जोङो दा जिब जुनारखौ मोजां रोखोमै सिनायनो गोब्राब जायो आरो जोङो बेमार जानायखौ सिनायनो थाखाय जोङो एसे भेटेनारि ड'क्टरफोरनिफ्राय मिन्थिनो हायो आरो जोङो माखासे न'नि आबै आबौनिफ्रायबो मिन्थिनो हायो दा जोंहा बेबायदिनो बोरमायाबो गोबां रोखोमनि बेमार जायो बोरमाया फात्ला फायखाना जायो आरो बेखौ फाहामनो गोब्राब जायो जोङो बोरमानि फार्म बानायनोब्ला जोङो भेटेनारि ड'क्टरजों जगाजग थानांगौ जायो नङाब्ला जोंहा गोबां खहा जायो दा जोङो मासे मानै लायोब्ला बेव बेमारा बारा जानो जानो सुबिदा मोना जोङो जिब जुनादखौ बेमारनिफ्राय बेमारखौ सिनायनोब्ला जोङो मोजाङै नायनांगौ जायो दा जोंहा ओरैनो न'आव माफा मानैल' फिनायनि थाखाय जोङो बेमारनि सोमोन्दै बांद्राय मिन्थियाखै जोङो आबै आबौ मोननिफ्रायल' मिन्थिबोदों अबाव माबायदि बेमार जायो माया माबायदि बेमारजों थैयो जोङो बेखौ मोन्थिनो हायो